हँ हेलो

भोट खसबऽके लेल तऽ पहिने तऽ एते बात नहि छलै हमरा सब समयमे एतेक नहि छलै जे पहचान पत्र चाही आधार कार्ड चाही कोनो प्रूफ चाही हमरा सब तऽ ओहिना लाइनमे लगलियै आ भोट खसा दै छलियै आब जे छै से आब ओकर प्रक्रिया तऽ बहुत रास भऽ गेलैया जँ कोनो सबुत नहि अछि तऽ भोट नहि भऽ अथी तैॅं सबूत लऽ कऽ एकटा भोट खसबै छथि भोट जे छै से बड़का बस्तु छियै एहि सऽ जे छै से अहाँ अपन भविष्य निर्माण करै छी जाहि तरहक बनेबै ने ओहने मानि लिअ कार्य क्रियाकलाप हेतै सुन्दर से सुन्दर पहिल बेर छी तऽ जे केओ जे छथि उम्मीदवार हँ से प्रत्यासी नीक होइत जे काज कऽ सकत आ हमरा समय परमे आ संगे जे कोनो काज हुए तऽ ओ संपर्कमे रहैत सभक संपर्कमे जनताके बीच रहथि लोकक बीजमे रहिके आ सभ सऽ गप कऽ सकथि आ हमहुँ हुनका सऽ गप कऽ सकी एहने गोटेके अहाँ से की कहै छै जे भोट दियैनि ई हमर ई रहल आ अहूँ सोचबै तऽ पहिल बेर अहाँ दै छियै अनुभव ओते नहि अछि तैॅं से अनुभव अहाँके हम कहलहुॅं जे ई जे छै से भविष्यके छै बनेबाक एहने गोटेके बना देबनि जे ओ कोनो काज नहि करताह आ नहि ओ संपर्कों करताह आ नहि भेट देता ओ आ नहि कहियो हमरा सऽ गप करता तैॅं ओहेन गोटे रहैत गरीब धनिक से मतलब नहि छै जे व्यक्ति हुनकर नीक रहनि जे विवेकशील होयत आ हुनका जे छनि से भोट देबनि ई सोचिकऽ हम से अहाँ करब बुझल ने हँ हँ एकटा वस्तु रहतै कोनो वस्तु रहतै पहचान रहै आधार कार्ड रहै या कोनो एहि तरहक रहै ड्राइवके भेल लाइसेन्स रहै छै जे ड्राइवर सभके से रहै या अनाज कार्ड रहै किछो रहै आ अहाँके फोटो जाहि सऽ मिलैत रहै ओहिमे फोटो देल रहै छै पहिने नहि छलै ई बात आ फोटो देल जाइ छै हेँ से मिलैत जुलैत रहै आ अहाँके नहि से भोट खसा देबै बुझल ने बड़ा आनन्द आओत पहिल बेर हमहुँ भोट खसोने रही आ बहुत आनन्द आयल तहिना अहुँके आनन्द आओत भोट खसेबामे बड़ा आनन्द अबै छै प्रसन्न पूर्वक नीक गोटेके दियनि भोट जे काज कऽ सकैत गप कऽ सकी आ ओहो गप करता अहाँ सऽ भोट देबै